हमरो गामो मऽ तऽ माछ जे छै ने पकड़ैवला छै कुछो जाति आओर जे वऽ वही चीज जे करै छै ओकरेपर आश्रित भी रहै छै आओर हमरा सभ तऽ देखै छी कभी गड्ढा उपछति तऽ हुए ने ओकरा हम जाइ छी देखै वास्ते खास करिके कि मछली कैसे पकड़लौ जाइ छै हमरा सभ तऽ पकड़ै नहि छी मछली उछली देखै छी अनुभव छै बच्चामे कभी पकड़लौं छी मने ओतना ध्यान नहि छै अभी तऽ उ काम नइ करै छियै मने हमरा घर रऽ अगल बगलरो पड़ोसी सभ जे छै उ सभ काम करै छै मछलीवला आओर हमे सभ देखै छियै कि कैसे उ सभ पकड़ै उकड़ै छै आओर ई सभ चीज तऽ छै बहुत ई नीक चीज छै देखैवला ओकरा लोक तऽ जीविकामे अपनो उपार्जन करऽ वास्ते खाइ वास्ते अथि करै छै हमरा सभ तऽ माछ कऽ तऽ पकड़ल लऽ नइ जानै छियै आओर देखै छी कैसे पकड़लौ जाइ छै सिङ्गही मछलीके मुङ्गरी मछलीके कैसे बझाबै छै आओर एकपर एक ओवरोप जे पकड़ैवला आओर यन्त्र हमरा गामेमे खुद बनाबै छै आओर मारै भी छै हम अपना गाम अरके बात करै छी आओर देखै छी एकपर एक यन्त्र तैयार करै छै कि मछली कऽ किस ढङ्गमे किस किसपर टाइममे लगेबै जे मछली बाझि जेतै सुबह हम मछली निकाली लेबै ई चीज हमरा गाँवमे यन्त्र छै आओर यन्त्र चालू भी छै आओर लोग ओकरासँ स्व रोजगार भी करै छै वही एक नम्बर रो रोजगार भी छै